وعلیکم وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ کیسی ہے سائمہ میم آپ الحمد للہ میں بھی اچھی ہوں میم جی تھینک یو سو مچ بس محنت ہے محنت کریں گے تو اس کا پھل ملے گا ہی ملے گا جی میم بچوں کے ساتھ محنت کی ان کو ایکسٹرا کلاسیز دیں اور تھوڑا ان کو نہ کمپٹیشن کے تھرو کرایا بچے کمپیٹ کرتے ہیں نا تو اچھا ہو جاتا ہے تو وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہاں ہم اچھا کریں سب کمپٹیشن میں آتے ہیں تو محنت بھی کرتے ہیں اور جب محنت کریں گے تو اس کا پھل اچھا ہی ہوگا اور بچوں کے ساتھ میں ہم نے بھی محنت کی اور آپ بتائیے میم آپ کا کیسا چل رہا ہے ہاں یس ہم ہاں ہمارے اسکول میں بھی میم یہی کافی ٹیچر نے ہماری نا پرنسپل نے بہت ساتھ دیا ہم لوگوں نے آئی چیک اپ ہیلتھ چیک اپ مطلب اس چیز کا ہم لوگوں نے بہت زیادہ کیا سارے کیمپس لگائے اور اس میں سارے پیرنٹس کا بھی انوولمینٹ بہت اچھا رہا اور سیفٹی کا ہم نے صفائی وغیرہ کا بہت زیادہ خیال رکھا اسکول میں کینٹین میں بھی ہم لوگوں نے گھر کا کھانا سرو کیا کہ باہر سے کچھ نہ آئے بچوں کی ہیلتھ اچھی رہے کیونکہ بچوں کا ہیلتھ ایشو ہوتا ہے تو بچے بیمار ہو جاتے ہیں ایبسینٹ رہتے ہیں تو پھر پڑھائی پر اثر پڑتا ہے ہاں انشاء اللہ انشاء اللہ ہاں تھینک یو سو مچ اینڈ کنگریجچولیشنس ٹو یو اور انشاء اللہ میں بھی ملوں گی آپ سے یا تو میں ہی آؤں گی آپ سے ملے انشاء اللہ اسکول میں اوکے اوکے میم اللہ حافظ